हेलो हँ डॉक्टर साहब प्रणाम ह्म्म कहलहुँ कि से कनि माथसभ दर्द करैए डॉक्टर तऽ अथी छलै हेँ जे ठंडा लागि गेल हेँ माथसभ दर्द करैए पीठीसभ दर्द करैए हँ आउ अहाँ आउ तऽ जल्दी बहुत तबियत गड़बड़ लगैए आउ ठंडा लागि गेल हेँ माथसभ दर्द करैए हँ ठीक छै अपना भरि तऽ हिफाजतसँ रहै छियै तैयो तबियत खराब भऽ गेल हेँ बहुत बोखार भऽ गेल हेँ कि की से आउ कनि डॉक्टर साहब हँ ठीक छै ठीक छै आउ जल्दी आउ बेसी मोन घबरायल लगैए माथ बड़ दर्द करैए गरदनिसभ दुखाइए देह हाथ दर्द करैए

अरे अहाँ अबै छी सभ दिन दवाइ दै छी से हमरा ठीक नहि होइए डॉक्टर साहब किया बार बार एना गड़बड़े मोन तबियत रहैए बढ़िआँ दवाइसभ दियौ ने एँ कहाँ होइए नहि ठीक होइए ओहि दवाइसँ नहि ठीक होइए गड़बड़े मोन रहैए नहि ठीक होइए जल्दिए जल्दिए मोन खराब भऽ जाइए बहुत जल्दी मोन खराब तबियत गड़बड़ रहैए अगिला बेर जे अहाँ दवाइ देने छेलियै हेँ बोखारके से फेर हमरा बोखार आबय लागल हन से किया एना होइए सएह सएह नहि ठीके होइके काज छै आबै नहि छियै बढ़िआँसँ दवाइ नहि दै छियै बार बार एके गोली खाइत रहै छियै एके दवाइ करैत रहै छियै ठीक नहि होइए तबियत गड़बड़ रहैए अहाँ बुते नहि ठीक हैत तऽ सेहो कहू दोसरो लगमे देखियै हँ अनेरेके पैसा खर्चा भऽ जाइए आओर दवाइ नहि ठीकसँ होइए हमरा ठीक मोन नहि होइए मोन गड़बड़ रहैए अहाँ बुते तबियत नहि हमरा ठीक नहि जवाब दिअ अहाँ बुते नहि सही हेतै तऽ अहाँ जवाब दिअ हम दोसरो डॉक्टरकेँ देखियै हँ आउ नहि तऽ ओहिसँ हैत तऽ हम आगाँ हम चलि जायब अहाँ बुते नहि ठीक हैत तऽ पेशेंटके जखैन अथिये भऽ जेतै तखन ओ दवाइके की अथि हेतै अहाँ नहि ठीक होइए अहाँ बुते गड़बड़ रहै छी हँ भोरसँ फोन करै छी आ एखन तक अहाँ नहि अयलहुँ हेँ डॉक्टर साहेब तऽ कि किया एना करै छी अहाँ नहि आयब पेशेंट एहन पेशेंटके अहाँ नहि अबै छियै तऽ हम की करब हम चलि जायब आगाँ हेलो हेलो